آج کل میں دو کھیل کو بہت زیادہ دیکھنے میں ترجیح دیتا ہوں سب سے پہلا کھیل جو انڈیا کا مشہور کھیل ہے اور انڈیا کا انٹرنیشنل گیم بھی مانا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرکٹ انڈیا کا انٹرنیشنل گیم ہے اور اس کو میں ایں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں اور یہ میچ آج کل جیسا کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں انڈیا نے اچھی پاری کھیلی ہے اور اس میں انڈیا کافی اور ٹیموں سے آگے نکل چکی ہے ابھی حال ہی فی الحال میں انڈیا نے ایک ٹیم کو ہرا کر کے اپنی اچھی جگہ اس ٹورنامنٹ میں بنائی ہے اور اس فے اس گیم کو میں تقریباً بچپن سے دیکھتا چلا آرہا ہوں اور میں اکیلے نہیں میں اپنے دوستوں یاروں رشتے داروں سب کے ساتھ مل کر دیکھتا ہوں اور اس گھیم کو دیکھنے کے لیے میں لکھنؤ میں جتنے بھی کرکٹ ٹیم میچ ہوئے ہیں میں نے اسٹیڈیم کا باقاعدہ ٹکٹ لیا ہے اور دوستوں کے ساتھ جا کر کے میں نے فیس ٹو فیس گیم کو میں نے دیکھا ہے اپنے سامنے کھلاڑیوں کو ایں کھیلتے اور کوہلیوں کو دے کوہلی کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح میں یہ گیم کو جب میں ایں وہاں جانے سے قاصر رہتا ہوں ایں جب میں یہ ٹورنامنٹ جب میں فیلڈ جانے سے قاصر رہتا ہوں تو میں اس گیم کو اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل پر یا ٹی وی پر کبھی یوٹیوب پر کبھی ہاٹ اسٹار پر دیکھتا رہتا ہوں